जय झूलेलाल मुंहिंजे अ आसे पासे घणेई डांस क्लासिस हलदियूं आहिनि और काफ़ी माण्हू हुते डांस सिखी करे अॻिते वधनि बि था पिया और इन में काफ़ी ॿार बि हिसो वठनि था ॿार डांस करे पंहिंजे अॻिते काफ़ी डांस शो में वञनि था पिया बाक़ी त ॿियो इनी डांस जी जेतिरी तारीफ़ कजे घटि ई आहे